हय हय सांग सांग आ तूं केदोन जाय आसलो ती टिकेट आतां तुका फाल्यां बीन जाय जाल्यार रेट सुबेज आस्तोली आनी एक धा दिसा फाटल्यान जाय जाल्यार मातशें सवाय मेळटली ती गेल्या बँगलोर वचपा मरे तुका बँगलोर टू चेन्नाय तीन हजार आसतोली ही वन वे टिकेट ती वतून येवपा जाय वोतून येवपा जाय जाल्यार आनी तीन आसा फॅमिली ना तेश कोन डिस्कावंट बी कांय ना तिकेट रेट आसा ते डिपेंड आसता कितू आसता ती एक एक दिसा मेयां काडली सिजना मातश्या रेट सुबेज आसता म्हळ्यार चोड न्ही एक फायव हंड्रेड बी एक्स्ट्रा आसतले मातशें डिस्कावंट आसतली डिसकावण्ट आसतली ओप्तार काड जाल्यार मातशे म्हारग आसतली होय तांकां फूल रेट भुरग्यां बीन धा वर्सां हांवें तांकां तेज्या वयर हाय तांकां फूल रेट तेज्या सोकोल आहाय तांकां हाफ रेट ओय तेंकाय फूल रेट लागतली तेशकोन्न ना ना तेशकोन्न जायना हाफ जायना आमगे बोरें ओके बोरें बोरें